सर में कैब बुक कराई दी ही ते ओह्दे आस्तै कुछ अडवांस पैह्लें दित्ते दा हा पर कुसै रीजन कन्नै में हुन ओह्दे पर नेईं जाई सकना ते एह्दे आस्तै तुस मेरी जेह्की अडवांस फीस ऐ ओह् रिफंड करो मेरे जी पेऽ अकाउंट च जां बैंक अकाउंट च रिफंड करी ओड़ो